जीअं त लाइट चालू हूंदी आहे त सॼो ॾींहुं सुठे नमूने गुज़रंदो आहे हर कमु सुठे नमूने ते थींदो आहे ॾींहं बि सुठे नमूने गुज़रींदो आहे असांजो कमु कारि घर जो रोटी पाणी सभु टाइम ते थींदो आहे ऐं जेकॾहिं लाइट बंदि थी थिए त ॾाढी परेशानी थी थिए असां जीअं माना ॾींहं गुज़ारणु ॾाढो ॾुखियो थो थी वञे लाइट बंदि गरमी चालू थी थी वञे हुनखां पोइ न कुझु करे सघु न रोटी बराबरि टाइम ते खा रोटी नथी ठहे टाइम ते हर हिकु ॻाल्हि परेशानी आहे लाइट बग़ैर परेशानी परेशानी आहे लाइट आहे त सभु कुझु आहे लाइट बग़ैर ऊंदहि थी थी वञे सभु